एक दीस कोलवा बीच जी गोंयान लोकेटेड आसा थंय अशें उदक आशिल्लें आनी थंय अशें बारीक बारीक अशें नुस्तें आशिल्लीं आनी लायक हांव आनी म्हाजे मित्र जे आसा तीं अशें बारीक बारीक नुस्त्याक धरपाक लायक यू नो अशें बिश्टें खेळप थंय अशें धरपाचो हें करप बट एक लायक अचानक एक व्हडलें अशें नुस्तें दिसलें आमकां ओके लायक अशें युजवल इतलें व्हडलें बी न्ही बट अशी लायक लायक थंय खुबूच बारीक नुस्तें आशिल्लें न्ही सो आतां लायक आमकां मात्शें व्हडलें नुस्तें दिसलें आनी आमी हेका धरलो ओके आनी धरून लायक अशी मजा शी आयली लायक जितें आशिल्लें तें तेका मागीर उदकान व्हरून एक्वेरियमाक घातिल्लो लायक घरा कडेन येवन आनी लायक अशें बरें फील जालें लायक ओके नुस्तें धरलें म्हणून बट एकवेरियमां घरा कडेन येवन इक्वेरियमा घातला बट एक्वेरियमां घालतकीर नुस्तें अशें लायक वीक जावपा लागलें अशें अशें जाम अशें पडपा लागलें जाम पडटकीर लायक यू नो दोन दीस पऱ्यान अशें जाम आशिल्लें तें मागीर कितें जावन मेलें तें मेल मरतकीर मागीर अशें दुख्ख सो जालो बट अशें नुस्तें लायक धरलें आमी अशी मजा शी आयली आमकां बिकॉज आमी अशे फिशींगा बी अशें नुस्तें हेक बी करपाक वचप सो हय सो दीस वॉज द ओवरऑल एक्सपिरियन्स आनी एकवेरमा मरतकीर आमकां असो खूब दुख्ख सो जालो बिकॉज लायक अशे बिश्टें धरलें आसूं आशिल्लें की उदकानूत सोडूं सोडपा जाय आशिल्लें तेंकां एक्वेरियमा हाडटकीर आनी मेलेशें सो एक असो एक दुखसो जालो आमकां